दिवाली में मुझे अपने बहन के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था और लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ता था क्योंकि मम्मी का ऑर्डर थे कि तुम दोनों को साथ में मिल के काम करना है तो हमें कई चीज़ों का मुश्किलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उसे मेरा काम पसंद नहीं था और मुझे उसका काम पसंद नहीं था वो बड़ी थीं तो वो मुझसे बोल सकती थीं लेकिन मैं नहीं बोल सकती थी क्योंकि में छोटी थी तो हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता जैसे हम दोनों साथ बैठते थे तो लड़ाई हो जाती थी तो हमें वो चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती थीं कि हम लड़े ना और काम आसानी से जल्दी हो जाए